جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میرے گاؤں میں کون کون سے کاروبار ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں اور ان کاروباروں کے ذریعے تاجر اچھا خاصہ منافع بھی کماتے ہیں ہمارے گاؤں میں جانوروں کا نکاسا لگتا ہے جیسے بکری گائے بھینس بیل اونٹ وغیرہ ان نخاسوں میں جانوروں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں بہت ساری ندیاں اور تالاب پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے مچھلی کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں کھیتی بہت ہے تو یہاں پر اناج سبزی کا کاروبار ہوتا ہے اور باغ بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں تو یہاں پھلوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے اور ہمارے گاؤں میں بہت ساری ڈیریاں بھی ہیں یہاں پر دودھ کا کاروبار بھی ہوتا ہے